भारतीय शिक्षा सिस्टम जो बना हुआ है वह जो हमारे आजादी के पहले से है एक मैकाले जी थे वह बना कर जो गए थे उसी के आदर पर आज तक भारत में शिक्षा प्रणाली चल रही है तो उसमें यह तो ज़रूरी है कि सुधार होना चहिए सुधार होने के लिए जो एक ही पद्धति चलती थी उसमें बच्चों का जो रुचि रहती थी उस पर तो ध्यान कम देते थे सिर्फ जो डिग्री वाला से चल पाया था प्रचलन उसी में लोग लगातार लगे हुए थे कि किसी तरह डिग्री मिल जाए नौकरी मिल जाए इसी पर ध्यान रहता था तो उसके बनने से बाद जब विदेशों के लोग जो पढ़ाई करते थे तो उसमें उनको उनकी रुचि के हिसाब से और वहाँ की जो सरकार थी वह उनको बहुत अधिक प्राथमिकता देती थी यदि कोई गणित में अच्छा रहता था महारत हासिल करता था तो उसको गणित के क्षेत्र में आगे बढ़ा कर सरकार उसको प्रोत्साहन देती थी और उनके पूरी जीवन भर की आजीविका भार अपने ऊपर लेती थी कोई भौतिकी में रहता था कोई रसायन में रहता था तो इस तरेह से वह विदेशों में जो शोध कार्य थे वह लगातार चलते रहे और उस कारण से वहाँ के वैज्ञानिकों को भी प्रोत्साहन मिला राशि मिली उनको अपने परिवार चलाने के लिए कोई कभी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता था तो उससे वो आगे बढ़ते रहे लेकिन उसके विपरीत भारत में मैकाले जी एक बाबूगिरी वाली जो एक पद्धति बना कर गए हैं तो उसमें वो सिर्फ बच्चे और आज भी वही क्रम चल रहा है तो उसके चलते हुए बच्चे सिर्फ टेंसन लेते हैं जब भी उनकी परीक्षा का समय आता है बस उनको इसी बात की होड़ रहती है कि किस तरह से वो आगे से आगे प्राइमरी सूची में उनका नाम आ जाए नौकरी में वह उनको पद मिल जाए और इसके विपरीत यह होता है कि बच्चे फिर अवसाद से घिर जाते हैं आजकल तो माता पिता भी बहुत अधिक बच्चों को तनाव देते रहते हैं कि तुमको टेंसन नहीं है क्या तो इस तरह से बच्चा बेचारा अवसाद में घिर जाता है और इसके दुष्परिणाम यह होते हैं कि वह आजकल आए दिन सुनने में मिलता है कि किसी बच्चे ने आत्म अधिकांस बच्चों ने आत्महत्या कर ली तो वह सब नहीं होना चाहिए आत्महत्या किसी भी शिक्षा प्रणाली में अगर लागू होती है तो वह तो बहुत गलत शिक्षा व्यवस्था है तो उसके लिए यह प्रोत्साहन दें कि किसी एक विषय को लेकर या उस चीज़ काे लेकर के बच्चे कभी आत्महत्या जैसे जघन्य अपराध न करें बल्कि उससे बढ़ कर शिक्षा में ये चीजें लागू करें कि उस पढ़ाई या उस शिक्षा से बढ़ कर भी कहीं कुछ और दूसरी चीज़ें हैं सेवा की चीज़ें हैं और और भी जो अगर हम अवसर देखें हमारे सामाजिक लोग मिल कर के तो बच्चों को उन सब चीज़ों से उन बुराइयों से बचा सकते हैं और रही बात शिक्षा के क्षेत्र में जो अध्यापक या य मास्टर साहब लोग रहते हैं उनकी कमी अक्सर रहती है विशेष तौर पर गाँव में तो पता चला कि एक ही मास्टर पूरी की पूरी क्लासें ले रहा मान लीजिए पाँचवी तक पढ़ाई है तो पहली कक्षा भी वही लेगा दूसरी भी वही लेगा तो अच्छा फिर कुछ कमी वहाँ अनुशासनहीनता की भी रहती है वहाँ जो शिक्षक रहते हैं या शिक्षिकाऍं या तो वो समय पर जाती नहीं हैं या उनको भी कुछ परेशानियाँ रहती हैं और उसके फलस्वरूप वहाँ पर शिक्षा प्रणाली उतनी अच्छी डेवलप नहीं हो पाती तो उसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम नियमित रूप से उनको बराबर शिक्षक शिक्षिकाऍं तो मिलें जो बच्चे गाँव में पढ़ते हैं और वहाँ से भी बच्चों को अधिकांश उनको प्रोत्साहन देकर के आगे बढ़ाते रहें तो यह अच्छा होगा समर और उनको उनकी रुचि के हिसाब से बच्चे क्या चाहते हैं उनकी रुचि किस चीज़ में ज़्यादा है तो उस रुचि को लेकर के यदि अपन बच्चों को आगे बढ़ाएंगे तो उसमें वह बच्चा लगन से पढ़ाई करेगा उस फील्ड में उस क्षेत्र में बहुत आगे जाएगा और उसमें जब रुचि रहती है तो उसमें शिक्षक शिक्षिकाओं को थोड़ा और छात्रों की तुलना में कम मेहनत करना पड़ती है और उसका परिणाम भी उनको सकारात्मक मिलता है तो पुराना जो प्राचीन पद्धति से जो शिक्षा चली आ रही है सभी को समाज को सरकार को मिल कर के उस पर ध्यान थोड़ा नहीं उस पर बहुत ध्यान देकर के उसको थोड़ा सा बदलना भी चाहिए और उसके बाद फिर यह जो शिक्षा रहती है तो शिक्षा में केवल नौकरी ही नहीं उनको वह तकनीक मिले जिससे कि वह ख़ुद का रोज़गार बनाऍं और दूसरों को रोज़गार भी दें तो इस तरह से हमारी शिक्षा में कुछ मूलभूत सुविधाऍं मैं बहुत अधिक तो नहीं बोल पा रहा हूँ लेकिन जितनी मेरे को जानकारी जो मैं घूम फिर कर समाज में या इस तरह जो जानकारियाँ होती है वह आपको बता रहा हूँ धन्यवाद